जय जय झूलेलाल तव्हां राशि फर्निचर जी दुकान सां था ॻाल्हायो मूंखे मां नयो घर ठाहिरायो आहे त मूंखे तव्हांजी दुकान सां फर्निचर खपे त तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो कि तव्हांजी दुकान ते सुठो फर्निचर मिली वेंदो और फर्निचर में छा छा अथव इहो बि सभु ॿुधायो हा हा असांखे अॼु जे ज़मानो जो ई फर्निचर खपे छोकी असां नयो घर ठाहिरायो आहे त असांखे हुन लाइ नई ज़माने या पलंग अलमारियूं और सभु असांखे नए ज़माने जो ई खपे टी वी रखण जो सभु इहो तव्हां ॿुधायो न की ठहियल सुठो हूंदो की रेडीमेट वठूं हा हा हूअ त मां तव्हां जी दुकान ते अची वेंदी मां पर असांखे खपे बिल्कुलु नई ज़माननि जो जीअं लाइटूं लॻल हुजनि और सभु खिड़कियूं बि हूअं ई हुजनि ईअं सभु दरियूं वरियूं असांखे नए ज़माने जूं खपनि भाई हाणे तव्हां चओ था घर में ठाहिराये और असांखे त सुठे में सुठो ई सामान खपे और छोकी असांजी घर में नए में रखिणो आहे त हाणे असांखे घर में ई ठाहिराईंदासीं और कलर सभु मिली वेंदा असांखे सभु बिल्कुलु पूरियूं गोल डिज़ाइनूं खपनि ओर सुठे सां पलंग वलंग कांच वांच लॻल हुजनि ईअं खपे असांखे सुठे में सुठो हा हलो ठीकु आहे मां कलर तव्हां जे दुकान ते अचांव थी त अघु बि हुते ॾिसी करे और मां तव्हां खे ॿुधाए बि वेंदीमांव की कहिड़ो फर्निचर ठाहिणो अथव हा हा असां त खे कल्हि फ़ोन करे छॾींदासीं और पोइ ई ईंदासीं और हुतेई अघु तइ करे वठंदासीं ठीकु आहे जय झूलेलाल